ओना तऽ हम पुस्तक पढ़ने छियै बहुत आठ दसगो पुस्तक पढ़ने छियै जेनाकि मेडिकल मे हमरा सबके एगो पुस्तक रहै डार्क पोर्च पढ़ने रहियै बाॅंकी आओर सब पुस्तक सब छै जेनाकि स्वामी विवेकानंद के पुस्तक छै अगर हम एगो मुख्य पुस्तक के बात करल जाय तऽ एगो पुस्तक हम इंग्लिश मे पढ़ने रहियै जकर नाम रहै अमभेन सर्च इन मिनिमम ऑफ लाइफ जकर ऑथर विक्टर फ्रेंकल छै ई पुस्तक मेनली जर्मनी के त्रासदीके बारेमे लिखल गेल छै जहाँ पर हिटलर के अपन केम्प छओ लाख सऽ जादा लोक कऽ मरैके जिम्मेदार रहै यहाँ पर केना ओकर एकरा मानसिक वेदना वगेरह के सामना करैके पड़ल रहै ओकर बारेमे विक्टर फ्रेन्कल जे कि खुद एकटा सायकोलोजिस्ट रहै ओ एकर बारेमे लिखैके प्रयास करने छै ई पुस्तकके पढ़ि कऽ हमर जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़लै कि केना लोग सबके सामना करै लए पड़लै जे कि ओ केम्प मे रहैके भी जेकरामे कि लगभगमे सब लोग मरि गेल रहै जेकरामे कि ऑथर भी एगो ओकर सदस्य रहै जे कि किछु ही सर्वाइवल बचल रहै जेकरामे कि ओ पुस्तक के लेखक भी रहै एकर बारेमे हम अपन परिवार सब सॅं भी चरचा करने छियै मित्र सब सऽ भी चरचा करलियै तऽ हंय बहुत कम ही लोग एकरा पढ़ने छै लेकिन अगर एकरा पढ़ल जाय तऽ ई बेस्ट बुक होय सकै छै